हेल्लो भैया मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ आप लोगों के कैब से राहुल भैया बोल रहे हैं ना मैं आपके आटो में बैठी हूँ मुझे छिंदवाड़ा से सिवनी पहुँचने पर कितना समय लगेगा क्या है ना सड़क निर्माण के कारण मुझे नया मार्ग लेना पड़ेगा और वह मार्ग थोड़ा लम्बा पड़ेगा आप बता सकते हैं कि छिंदवाड़ा से सिवनी पहुँचने पर कितना समय लग जाएगा यदि वह पुराने रास्ते से जाती है तो लगभग मुझे तीन घंटे लगते हैं पर आप बता सकते हैं कि इस रास्ते से कितना समय लग जाएगा जी धन्यवाद